मैंने आज से आठ दिन पूर्व कुछ बर्तन काँच के हैंडलूम से ख़रीदे दुकान पर वह बर्तन मुझे काँच के इतने पसंद आए उनका रंग भी बहुत अच्छा था और उनका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा था मैंने उस बर्तन के बारे में दुकानदार से पूछा कि क्या यह बर्तन मजबूत है क्या इनकी नक्काशी और रंग मजबूत है दुकानदार ने मुझे ऐसा विश्वास दिलाया उसने कहाँ कि यह बर्तन और भी जने लेकर गए हैं और अब तक किसी की शिकायत उस बर्तनों के लिए नहीं आई है ना इन काँच के बर्तनों का रंग निकलता है ना इन काँच के बर्तनों पर की हुई नक्काशी अभी तक ख़राब हुई है और उसने अपने विश्वास पर मुझे वह बर्तन दिलवा दिए मैं वह बर्तन जब घर पर लेकर आई घर में भी सभी परिवार जनों को वह बर्तन बहुत ही सुंदर लगे पर जब मैंने वह बर्तन उपयोग में लिए तो उसमें बर्तनों की पहली धुलाई में ही उन बर्तनों की नक्काशी खराब हो गई और कुछ बर्तनों का रंग भी निकल गया मैंने उस दुकानदार की बातों पर विश्वास करके वह बर्तन खरीद के बहुत ही दुखी हुई